जय झूलेलाल मुंहिंजो नालो पार्थ बजाज आहे मुंहिंजे पपा जो नालो अशोक बजाज आहे हुनजो काजू बदाम जो धंधो आहे काजू बदाम जो धंधो सभिनि खां सुठो हूंदो हुओ पहिरियों माण्हू पहिरियों काजू बदाम दिलि सां खाईंदा हुआ हेतिरो कॉम्पिटीशन न हूंदो हुओ अॼु जे टाइम में जीअं जीअं माण्हू वधंदा विया इन धंधे में माण्हू घुसंदा विया त कॉम्पिटीशन वधंदो वियो माण्हू बिना नफ़े ते धंधो था करणु काजू बदाम खे संभालण लाइ कोल्ड स्टोरेज खपंदो आहे कोल्ड स्टोरेज खपंदो आहे कोल्ड स्टोरेज में उनखे ॾिसणो पए कि ख़राब त नथो थिए न उनखे ठंडक में रखिणो पवंदो आहे ठंड ठंडी जी सीज़न में काजू बदाम माण्हू रोज सुबुह उथी खाईंदा आहिनि काजू बदाम जी सीज़न में माण्हू काजू ऐं बदाम बि भरे रखंदा आहिनि साल लाइ काजू बदाम जो धंधो अॼु जे टाइम में करण जहिड़ो कान्हे कोई बि नओ माण्हू अगरि इन धंधे में घुसे थो त उनखे इनमें जाम तकलीफ़ थींदी काजू बदाम जे धंधे में करण में माल जाम ख़राबु थींदो आहे माल जो अघु हिकु त हेतिरो वधारे छह सौ सत सौ रुपये किलो बदाम काजू अठ सौ नव सौ रुपये किलो बदाम ख़राबु थिए त जाम नुक़सान थिए संभालणु जाम मुश्किलु माण्हू खे जंहिंखे विकिणे उधार में उन खां पैसा वठणु टाइम ते मथे टाइम ते पैसा ॾियणु वापारिनि खे हुन काजू बदाम खे संभालणु काजू बदाम खे कुझु नुक़सान न थिए काजू बदाम खे कूआं न टुके वञनि काजू बदाम अॾु जे टाइम में सभिनि खां माहंगी शइ आहे काजू बदामनि खां असांखे जाम प्रोटीन मिलंदो आहे ठंडीअ में उहो असांखे गर्मी जो अहसासु ॾियारींदो आहे काजू बदाम जो धंधो अॼु जे टाइम में हेतिरो सुठो कान्हे जीअं पहिरियों हूंदो हुओ काजू बदाम में अॼु जाम कॉम्पिटीशन वधी वई आहे अलॻि अलॻि तरीके जी क़्वालिटी ईंदी आहे